اتر پردیش میں کافی ساری جگہیں ایسی ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم جا کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں ہاں ہم اللہ کو مان سکتے ہیں ہم بھگوان کو مانتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو پوجتے ہیں تو یہ وہ اتر پردیش میں جیسے کہ مندر ہیں مسجد ہے گور وردھن ہے ہل ایمابنا ہے تو ایسی ایسی جگہیں ہیں ہمارے اتر پردیس میں جہاں پر ہم جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں اپنے اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے رب کو مانتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے بگھوان کی پوجا کرتے ہیں ان کو جل چڑھاتے ہیں دودھ چڑھاتے ہیں گھنٹیاں بجاتے ہیں کافی ہم اپنی شانتی سے عبادت کرتے ہیں اور ہم اپنے پورو ان کو مانتے ہیں